मुंहिंजो नालो संजना आहे मां हिक लेडिस टेलर आहियां मां कुंवारे हूंदे ॿारहां पास करण खां पोइ सिलाई सिखी छो त मुंहिंजा मम्मी बि सिलाई कंदा हुआ ऐं मूंखे चवंदा हुया की सिलाई सिखु जामु ज़रूरी आहे त कहिड़ो बि हुनरु कंहिं बि हंधु कमु अची सघंदो आहे पर मुंहिंजो इंट्रैस्ट कान हूंदो हुओ पर मां ममीअ जे चवण ते सिखियमि शादीअ लाइ कोई ॾिसण बि ईंदो हुओ त इहो ज़रूरु सुवालु पुछंदा हुआ की सिलाई सिखियल आहे अॼु खां वीह पंजवीह साल अॻु सिलाई सिखणु ॾाढो ज़रूरी हूनरु हूंदो हुओ अॼु त इहो किथे गुमु ई थी वयो आहे छोकिरियूं वॾियूं सिलाई सिखण लाइ इंट्रैस्ट नथियूं ॾेखारनि शादीअ जे कुझु वक़्तु पोइ मां फ्री फ्री वेठे हुजणु करे सिलाई में हथु विधो मुंहिंजो इंट्रैस्ट बि वधणु लॻो ऐं पर मुंहिंजे पतीअ खे इहा ॻाल्हि कान वणंदी हुई हिननि जो हूंदो हुओ त लेडिस घरु बारु चङीअ तरह संभालनि इन जे करे हिननि खे ॻाल्हि न वणंदी हुई पर मां कुझु घर मां टाइम कढी सिलाई कंदी हुयसि कुझु वक़्तु बैदि असांजे बुरे वक़्तु अचण जे करे मां इन हूनर खे अॻियां वधायो इन हूनर में हथु विधो हुओ त जंहिं सां मुंहिंजो हथु खर्चु निकिरी ईंदो हुओ अॼु मां पंहिंजे लाइफ में सिलाईअ खे वठी ॾाढी ख़ुशि आहियां छो त इन हूनरु मूंखे बुरे वक़्त में साथ ॾिनो अॼु मां कुझु टाइम अगरि ॿ चार ॾींहं न विहंदी आहियां त मूंखे मज़ो कान ईंदो आहे सिलाई सिखणु इन जे लाइ ॾाढो सुठो ऐं ज़रूरी बि आहे मां सिलाईअ में जामु कुझु सुबी वेंदी आहियां जीअं ड्रैसियूं गाउन लहिंगो चोली टोपाटड़ा इहे सभु मां घर जो त कंदी आहियां पर ॿाहिरियों बि सुठे नमूने करे वेंदी आहियां मां पंहिंजे कस्टमरनि सां बि हिकु साहेड़प वारो रीलेशन रखियो आहे कोई घटि क़ीमत बि ॾींदो आहे त मां हुननि खे करे ॾींदी आहियां पैसनि खां वधीक वहिंवारु बि सुठो रखणु ज़रूरी आहे मां चाहींदमि त अॼुकल्ह जी छोकिरीयुनि खे सिलाई सिखणु खपे छो त इहो कंहिं बि वक़्तु कमु अची सघंदो आहे भले इहे पैसा कमाइण जे तौरु न त न पर घर में ई केॾा टोपाटड़ा ड्रैस कुर्तियूं वग़ैरह फिटींग करणु ढिलो करणु हिन जे बि ॾाढो कमु ईंदो आहे मूंखे हिकु बबू हिक गुड़िया आहे मां मुंहिंजी गुड़िया खे बि ज़रूरु सेखारणु चाहींदसि ऐं मां चाहींदसि त हर हिक छोकिरीअ खे सिलाई सिखणु खपे मां पंहिंजी ममीअ जी शुकर गुज़ारु आहियां जो हिननि मूंखे सिलाई सेखारण लाइ चयो ऐं मां अॼु अॼु ख़ुशि आहियां सुख दुख में पंहिंजो हूनरु ई कमु ईंदो आहे कंहिंजे मुहताजु न थियणो पवंदो आहे